हलो गूड मोर्निंग घट्ट तुमी कशे आसा आयज कशी आसा जेली

हां कसली भाजी जाय ना तुका आतां लग्नाक म्हणटकीच आतां स्पेसीफाय जाय न्ही म्हणटकीर खंयची खंयची जाय ती मातशी सांगल्यार बरें जातलें

आं हां हां कॉन्टिटी बी धाड कितली जाय ती आं हां हां आं हां आं हां हय दिया रे कमी करून

हय तुका आमी कमी धरपाकू जाय न्ही कितली जाय ती तुमकां तर अशी अदमासू चड जातली हय आं तुका धरतां कमी करून कमी करून धरतां रे तुका हय लग्न म्हणटकीच बिझी आसतलोच न्ही बरें तुका आतां ती चड जाय जाल्यार हांव पावयतां घरा कडेन तुमी केन्ना जाय ती सांग म्हाका मागीर हांव त्या वेळाचेर पावयतां घरा कडेन हय हय हय तुका जाय पळय तेन्ना म्हाका आदले दिसा तशें काडून हाडून मागीर सकाळचें अशें पावयता तुका फ्रेशच दीत रे लग्नाक तूं डेयली कस्टमर न्ही

हय हय ओके बरें पावयतां आं हां